हाल फ़िलहालमे हम गेल छलहुँ हँ पछिला साल झारखण्डके जमशेदपुर ओहिठमा एकटा डैम छै जहिठाम गेल छलहुँ हँ डैमके देखबाके लेल जे ऊपर चढ़लहुँ देखै छलिए हँ जे बीच बीचमे ढेरिक लोक चढ़ैत छथिन तऽ तीन बेर चारि बेर पाँच बेर तक आराम करै छथिन लेकिन एकटा जुनून छल ज़िद छल जे कि हमहुँ देखिए जे एके बेरमे चढ़ि जाइ तीन चारि सओ सीढ़ी छलै हँ चढ़ि तऽ गेलहुँ मुदा चढ़लाके बाद जे परेशानी भेल दम फूलै लागल हफसए लागलहुँ टाँगसभ जाँघसभ भोथ हुअए लागल लेकिन खुश छलहुँ जे हम अपना ज़िदपर एक बेरमे चढ़ि गेलहुँ चारि सओ सीढ़ी